हँ अहाँके रेस्टुरेन्टपर हम कॉल कयने रहौँ काफी दिनसँ ओ नम्बर अहाँके बन्द आबि रहल यए की किछु प्रॉब्लम अछि की अहाँके रेस्टुरेन्टमे आओर हमरा ने किछु खेनाइके लेल हम ऑर्डर करबाक छले शाही पनीर आओर तन्दूरी रोटी हमरा छले करयके आओर पहिले बेर जे मङ्गेने रहहुँ ने तऽ ओहिमे कुछ टेस्ट अच्छा नहि छले तऽ हम चाहैत छी जे हमरा थोड़ा बढ़िआँसँ स्पेशल पैक कऽ कऽ हमरा अहाँ डिलीवरी बॉयकेँ हाथे हमरा डिलीवरी हमरा घर तक ऑर्डर भेजबा दिअ आओर अहाँ कोशिश करब जे ओ थोड़ा अच्छा होय कियाकि पिछला बेर जँका हम शिकायत नहि सुनय चाहैत छी आओर फेर अगर ओहि तरहके हैत तऽ हम दुबारा अहाँसँ अहाँके रेस्टुरेन्टसँ कखनो नहि मङ्गा सकैत छी खाना कियाकि हम अक्सर अहीँके रेस्टुरेन्टमे खाना मङ्गबैत छी आ फेर जे अहाँ हमरा कोनो तरहके कम्प्लेन देब अहाँ या हैत खानामे तऽ हम तऽ करब ने कियाकि सर्विसमे कोनो तरहक हेबाक नहि चाही हम पैसा देब तऽ अहाँकेँ तऽ हेबाक चाही काम अच्छा खाना हेबाक चाही कियाकि अगर खाना अच्छा हैत तखनहि टा नऽ हम नेक्स्ट टाइम लेब नहि तऽअगर एहन तरहके कोनो चीज हैत तऽ हम अहाँके नेक्स्ट टाइमसँ अहाँके रेस्टुरेन्टमे खाना नहि लेब हम आगाँ कतहु देखब